तूं एक कडेन खंय भोंवपाक बीन गेल्लो तेजो तूं अनुभव म्हाका सांगपा शकता खंय असो बरे जाग्यार गेल्लो तेजो हांव डिप्लॉमान आसलो तेन्ना आमी